फाटल्या वर्सा जेन्ना हांव म्हज्या फायनल इयराक आसलो तेन्ना एक ग्रुपान प्रोजेक्ट करपाक लायिल्लो ग्रुपान पांच जाणां मँबर आशिल्ले आमचो टॉपीक आसलो गोल्ड इन्वेस्टमँट वेबसाइट करपाचो त्या वर्स कोविड खातीर सगळें शिक्षण ऑनलायन आशिल्लें त्या खातीर आमकां प्रोजेक्टाचेर उलोवपा खातीर एकठांय येवपाक मेळनासलें तेन्ना आमी ऑनलायन गुगल मीट दवरून प्रोजेक्टाचेर कोणी खंयचो खंयचो पार्ट करपाचो ताचेर आमी उलयले सगळ्यांनी आप आपलो पार्ट करून आमी सद्दी दिसाच्या शेवटाक सगळ्यांनीं कितें कितें केंलें तेचेर उलोवपाक ऑनलायन मिटींग दवरताले जेन्ना आमचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जालो तेन्ना सुद्दां आमकां तें एक्सप्लैन करपाक ऑनलायन मिटींग आशिल्ली